ऐसे तो हम लोग सिर्फ़ सादा ही खाना बनाते हैं दाल चावल सब्ज़ी रोटी और सेवई और खीर यह सब बनाते हैं पर एक बार हम लोग हम ना पूड़ी बनाने गए और पूड़ी बनाने में लहसुन धनिया प्याज़ यह सब हम लोग काट कर उसको पहले पिठी बनाए फिर उसको पीसे पीसकर उसका पिठी भूजे फिर उसको भूजकर बनाए फिर उसका आटा आटा गूँदे उसमें फिर उसको भरकर पूड़ी बना रहे थे नमक तेज़ हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया तो फिर मम्मी डाँटने लगी कैसे बना रही हो फिर उसको हम बनाए फिर दोबारा जब बनाए उसको तो बहुत अच्छा बना पापा भी बहुत अच्छे बोले कि तुम्हारा इस बार बहुत अच्छा बना है कैसे बनाई हो तब पापा को भी बताए कि हम लोग ऐसे बनाते हैं लहसुन यह सब काट कर उसको फिर उसको तड़का देते हैं फिर उसको बनाते हैं फिर उसका मसाला उसका पीठी उसको बनाकर फिर उसकी पूड़ी भरते हैं बनाते हैं फिर त्यौहार ओहार पड़ता है तो उस पर भी हम लोग बनाते हैं त्यौहार पड़ता है तो खीर सेवई सब बनाते हैं पूड़ी भी बनाते हैं और से बनाते हैं तो उसमें सूजी और सब डालकर उसका पहले सेवई का मसाला बनाते हैं मसाला उसका बनाते हैं फिर घरपुरिया में भरते हैं फिर उसको काटते हैं फिर उसको जब करते हैं रख देते हैं जब उसको सुखाते हैं तो कड़ा जब हो जाता है तो फिर उसको छानते हैं छानते हैं छानकर उसमें काजू के मतलब मसाले में काजू किशमिश डालकर तब उसको काट कर थोड़ी देर रखते हैं जब उस खड़ा हो जाता है तब उसको छानकर हम लोग खाते हैं वह भी बहुत अच्छा लगता है कुल अच्छा लगता है थोड़ी सब बनाते हम लोग त्यौहार ओहार पर सेवई वेमई बनाते हैं और पूड़ी बनाने में हमको बहुत कठिन लगता था लेकिन जब उसको हम बनाना शुरू किए एक बार जब अच्छा नहीं लगा फिर दोबारा उसको बनाए मेहनत करते करने मिल गए तो हमको आ गया तो इस इससे हमको अनुभव हुआ कि कोई भी काम हो उसको करते रहेंगे तो कर पाएँगे अगर नहीं करेंगे उसको थोड़े में ही हार मान लेंगे तो नहीं कर पाएँगे अगर उसको हम करते रहें करते एक बार नहीं तो दो बार करेंगे तीन बार करेंगे ऐसे करते रहेंगे तो ऊब ज़रूर हो जाएगा काम इसीलिए हम भी हार नहीं माने एक बार पूड़ी खराब हुआ तो दोबारा बनाए दोबारा बनाए तो बहुत अच्छा बना उसे फिर उसके बाद भी बनाए तो उससे भी अच्छा लगा हमको ऐसे बनाते बनाते हमको भी अच्छा लग रहा था फिर हम बनाने का विधि भी सीख लिए कैसे बनाया जाता है अच्छा बनने लगा फिर हमारा इसीलिए अनुभव भी हम लोग हमारे भी आगे अनुभव हम सीख लिए कि हम लोग कोई भी काम करें उसको एक बार दो बार करेंगे गलत होगा फिर उसके बाद भी करेंगे तो अच्छा रहेगा फिर उसके बाद सुधार आएगा हम लोगों को काम में इसलिए हमें हार नहीं मानना चाहिए काम करते रहना चाहिए जो एक बार में नहीं होगा वह दो बार में होगा ऐसे करना चाहिए हम लोगों को तो हमें भी अच्छा लगता है खाना यह सब बनाते हैं तो अच्छा लगता है खाना सब बनाने में हमको बहुत अच्छा लगता है घर पर सब काम हम ही करते हैं और खाना यह सब भी बनाते हैं खाना से पहले हम पहले हमसे खाना अच्छा नहीं बनता था लेकिन अब बहुत अच्छा बनता है पहले नमक तेज़ हो जाता था तो कहीं मिर्च तेज़ हो जाता था तो पापा ही सब डाँटते थे कहते हैं कैसे बनाती हो खाना सब नमक सब तेज़ हो जाता है लेकिन अब बनाते हैं तो सब वाह वाही करते हैं तुम्हारे खाना बहुत अच्छा लगता है बना खाना बहुत अच्छा लगता है स्वादिष्ट भी रहता है और हमें भी अच्छा लगता है कि सब बोलते हैं कि तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है इसीलिए हमें अनुभव होता है कि खाना कैसे भी कोई भी काम भी हो एक बार गलत होगा लेकिन दो बार तीन बार करेंगे तो वह ज़रूर हो जाएगा इसलिए हमें हार नहीं मानना चाहिए हर काम को एक बार में न हो दो बार में करना चाहिए तीन बार में करना चाहिए ज़रूर होगा क्यों नहीं होगा ज़रूर होगा